भारत प्राचीन और मध्य युग में जो अब सबसे प्रसिद्ध राजाओं राजाओं के बारे में जो हमने पढ़ा है वह राजाओं में से एक राजा जो अजातशत्रु हैं अजातशत्रु मगध पर राज्य करते थे और वह हरंक्या वंश से थे उनके पिता साम्राट बिम्बिसार थे अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता हासिल कर ली थी अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने पूर्ण रूप से संरक्षण किया अजातशत्रु ने बज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया अजातशत्रु ने अपने भाई को भाई जोकि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें हराकर खोसला पर भी आधिपत्य हासिल किया अजातशत्रु के बारे के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जिनके साथ मौर्य वंश के संस्थापक गुप्त रूप चन्द्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार जो गुरू के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और बीस वर्ष की अल्पायु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे एलेकजेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध किया विरोध करने में वह पूरी तरह सक्षम थे बालक के रूप में चन्द्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था उन्हें बालक चन्द्रगुप्त की प्रतिमा का भान हो गया और उन्होंने चन्द्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी बड़े होने के बाद चन्द्रगुप्त ने नंद वंश का नाश कर करके अपना राज्य शुरू किया उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया उस समय एलेकजेंडर का सेनापति सेलुकास वहाँ राज्य करता था चन्द्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया वहीं पर अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक ओर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है अशोक मौर्या वंश के तीसरे शासक थे अशोक अपने शुरूआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे इसलिए उन्हें अशोक कहा जाता था परन्तु कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका ह्रदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभिमान छोड़ दिया और बुद्ध रूप को धर्म को विदेश में फ़ैलाने में सम्राट अशोक ने योगदान दिया